तऽ गाछ रोपलहुँ हमे गाछके रोपलाके बाद आम रोपलहुँ आममे पानि देलहुँ तनिगो गाछ रहय आमके ओइमे पानि देलहुँ पानि देलाके बाद गोबर देलहुँ सड़लका ओइमे फेर पानि देलहुँ पानि देलाके बाद गाछ कुछ हरापन आयल हरापन भेला बाद धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ल गेल गाछ गाछ बढ़लाके बाद जब जँ जँ जँ पौधा बढ़िआँ भेल तँ तँ अच्छा बुझायल हमरा तकर बाद कि भेल जे अइ गाछके जब नमहर भेल धीरे धीरे जब मजरल तब भी देखलहुँ जे खूब सुन्दर मज्जर भेल मज्जर भेलाके बाद ओइमे फल धेलक कनि कनि ओ वएहे स्प्रे कयलहुँ स्प्रे कयलाके बाद फल टिकल आओर टिकलाके बाद अइ फल जे भेल से बढ़िआँ भेल फल जे देखयमे खूब सुन्दर लगय कि आइ हमरा रोपलाके फल मिलल मिललाके बाद आम धीरे धीरे पाकल पाकल तकर आम खेलहुँ अचार बनेलहुँ कसौनी बनेलहुँ ई सभ भेल रखलहुँ तऽ आम रोपलाके फल ई सभ भेल कटहर रोपलहुँ कटहरोके ये पानि देलहुँ तऽ कटहरो धीरे धीरे धीरे धीरे नमहर भेल गेल भेल भेलाके बाद फेर ओइमे सभकिछु दैत दैत दैत दैत नमहर भेल नमहर भेलाके बाद ओइमे बतिया देलक बतिया कनिये कनिये नमहर भेल नमहर भेलाके बाद मोन खुश भेल जे हाँ ई आम ई कटहर रोपलहुँ तऽ कटहरके फल हमरा मिलल कटहर पाकल सागो खेलहुँ कटहर कोओ खेलहुँ अइ सभ लअके खूब बढ़िआँ पौधा ओइमे बढ़िआँ भेल बड़गद रोपलहुँ बड़गदके भी थोड़ा थोड़ा ओइमे पानि देलहुँ पानि देलाके बाद धीरे धीरे गाछ विकास आओर भेल गेल खूब सुन्दर लागल हरा भरा पेड़ खूब सुन्दर लागल छाया देलक इएहे सभ बड़गदके पेड़के रोपलाके बाद सुख प्राप्त कयलहुँ ओइके बाद अथी रोपलहुँ नारियर रोपलहुँ नारियरोमे खाद देलहुँ खाद नारियरके खाद छै नमक तब नम नमक देलाके बाद गाछ एकदम हरा भरा भेल पानि देलहुँ नमक देलहुँ धीरे धीरे नमहर भेल गेल भेल गेल नारियर फल देलक देलाके बाद नमहर भेल तऽ ओकरा तोड़लहुँ तोड़लाके बाद ओ नारियारसँ अथी भेल जे जहाँ रोपलाके फल भेल जे आइ फल मिलल ओइके बाद अथी रोपलहुँ सीताफल रोपलहुँ सीतोफलमे छोटा गाछमे पानि देलहुँ पानि देलाके बादमे सेवा कयलहुँ उहो नमहर भेल नमहर भेला बाद हरा भरा भेल खूब सुन्दर लागल फल देलक फल खेलहुँ ओइके बाद अथी पाकरिके पेड़ रोपलहुँ तऽ पाकरिके पेड़ भी ओइमे पानि देलहुँ पानि दैत दैत दैत दैत नमहर भेल खाद पानि देलहुँ उहो छाया कयलक छायासँ प्राप्त सुख मिलल इएह सभ इहे हइ तकर बाद जाकऽ बड़गदके बड़गदके पेड़ तऽ कहिये देली तकर बाद हँ अथी धात्री रोपलहुँ जकरा ओकरा कहय छियै धातृक पेड़ रोपलहुँ धात्रियोमे छोटा पानि देलहुँ पानि देलाके बाद खाद खाद देलहुँ इहो नमहर भेल नमहर भेलाके बाद फल देलक फल देलाके बाद अइमे फल सभ प्राप्त कयलहुँ अचार बनेलहुँ कसौनी बनेलहुँ सभकिछु कयलहुँ इहो सभ प्राप्त भेल हमरा खूब बढ़िआँ लागल बढ़िआँ लगलाके बाद ओइसँ खूब सुन्दर बुझायल जे ओहूमे ओहिठुमा एकदम भगवानके बासना रहय छनि धातृके पेड़मे